हैलो कैलाश पर्वत होटल छा असांखे खाधे जे आडर ॾियण ते कुझु डिस्काउंट वग़ैरह मिली सघंदो या आहे न पर तव्हांजी वैबसाइट ते त ॾेखारे थो वीह पर्सेंट डिस्काउंट आहे त जीअं तव्हां चओ